मैडम मूंखे अन पंज लख लोन ती खपे गोल्ड लोन हा त तव्हां मुखे पुछणो हो कि मूंखे पंज लख जी गोल्ड लोन खपे मूंखे मुंहिंजो घरु ठहिण लाइ त फिर तव्हां ॾई सघंदा

अच्छा त मां तव्हांखे पंज खां सत लख आहे सोन जमा कराइणा आहिनि माना कहिड़ी किते कराइणो आहे जमा ॿुधाईंदा अलाए को कहिड़ी लिफ्ट ते आहे

अच्छा

अच्छा हा हा अने सत लख जो सोन कहिड़ी स्कीम में खणी अचण जो आहे की अच्छा हा अ आधार काड ओरिजनल खपंदो की जेरॉक्स हलंदी मैडम अच्छा ठीकु आहे ॿियो कुझु बि मुंहिंजे लाइ डोक्यूमेंट खपंदो आहे की ॿियो कुझु बि हुते आहे नी हा हा हा अलाए उहो असांखे केतरन ॾींहंनि जे लाइ माना कहिड़ी केतरनि ॾींहन ॼे लाइ मिलंदो के असांखे रिटन केॾी महिल करण जो हुनजो ब्याज़ केतिरो लॻंदो हुन बारे में अच्छा ब्याज़ त महीने ते केतिरो वठंदा उहो सभु ॿुधाए छॾ ॿुधाईंदव घणो सत महीनन ॼो घणो ब्याज पंज टका पंज टका ह म महीने में त महीने में ॾियणो हुजे त हलंदो महीने जो ऐं सत महीनन जो

हा अने हा थैंक्यू आंटी अने उहो जेको उहो जेको सोनु जेको आहे उहो प्योर गोल्ड त कोन हूंदो ट्वैंटी फोर केरेट जो अथव उहो सत लख जो कोन्हे पंज लख जो हूंदो त ॾई छॾंदव

हा ठीकु आहे त मां हा त मां तव्हांजी ऑफिस ते अचां थी ठीकु आहे महिरबानी मैडम तव्हांजी